नमस्ते सर क्या चहिए सर आपको जी सर मिल जाएगा आपको प्लाई मिल जाएगा हाँ सर उसके बिना जी जी मिल जाएगा आपको उसमें प्लाई में आप बढ़िया सिर्फ़ आपको माइका भी दिया जाए माइका अगर चाहिए माइका भी हमारा जी जी सर मिल जाएगा आपको पल्ला का भी मिल जाएगा पल्ला भी मिल जाएगा आपको जैसा चाहिए लकड़ी सर आपको मिल जाएगा बेड बनवाने के लिए भी आपको मिल जाएगा कुर्सी बनवाना है तो भी मिल जाएगा आपको अच्छा रेट में दे देंगे आपको चाहिएगा तो हाँ सीसा सब है सर हमारे यहाँ सीसा जो है सब क्वालिटी का है आप लगवा देंगे गेट तो इसका अच्छा भी लगता है बहौत अच्छा मेज एज बनवाएँगे तो उसका सीसा वीसा लगाते हैं ना उसके बाद आ ऊ दरवाजा अभी लगाकर के उसमें सीसा लगाते हैं बहौत अच्छा लगेगा आपको अगर चहिए सर तो बे सब सर मिल जाएगा हमारे यहाँ आप आइए एक बार देखिए अच्छा मिल जाएगा आपको रेट भी बढ़िया है पलाई अच्छा अच्छा रेट का है आप आइएगा यहाँ पे आप आपको अच्छा रेट लगा देंगे इधर मार्केटिंग में कोई नहीं अच्छा देगा इतना क्वालिटी आपको भी वारंटी के साथ दिया जाएगा हाँ फिर आपका कोई दिक़्क़त पड़ता तो हमारे यहाँ वापस भी हो जाएगा हाँ उसमें खूब अच्छी अच्छी लकड़ी क्वालिटी का है हमारे यहाँ से बहुत लोग ले जाते हैं हर एरिया पूरा इधर एरिया का हमारी ही दुकान से जाता है सब जाता है तो एक बार आप परचेज़ कराके देख लीजिएगा आपको पसंद खुद ही लगेगा तो ले लीजिएगा आपको बढ़िया पसंद लगेगा क्योंकि हमारे मार्केटिंग में वर्क अच्छा है यही सब लकड़ी और कुर्सी के लिए जा रहा है मेज़ के लिए स्कूल में बनने के लिए जा रहा है इसके बाद दरवाज़ा बनाने के लिए लेके जा रहे हैं शीशा जा रहा है ये सब हमारे यहाँ स्कूल से हमरे ही दुकान से बहुत अधिक माल जा रहा है जी जी हाँ सर मिल जाएगा आपको रेट अच्छा एकदम अच्छा रेट मिल जाएगा तो आपको इधर कहीं नहीं मिलेगा एरिया मार्केटिंग मिलेगा क्योंकि आप स्कूल वाले हैं आपको ज़्यादे लगेगा ना इसलिए आपको अच्छा लगाके देंगे तभी हें और स्कूल में लगाना है बच्चों को पढ़ना है बेंच बनाना है तो आपको अच्छा रेट में कम रेट में दिया जाएगा कि आपको को भी ले जाने में भी दिक़्क़त परेशानी हो आप बार बार आएँ आएँगे ले जाएँगे आपको मिल जाएगा रेट मिल जाएगा माइका उसमें इतना बढ़िया साईनिंग का आया है नया माडल लाया हूँ उनका अब लगा देंगे माइका तो पलाई में लगा देंगे तो इतना अच्छा लगेगा ख़राब नुकसान ही नहीं होगा मिस्त्री से आएँगे आप आइएगा आप आइए मिस्त्री लेके आइए देखिए आपको पसंद हो जाएगा तुरंत जैसे कि इतना लोग हमारे यहाँ से आपको आर्डर देंगे तो वहाँ से भी आपकी ना आडर देंगे तो हम अपने आपको पता देंगे तो आप पहुँचवा देंगे आपका बस आके मिस्त्री को भेज दीजिए रेट लगाके दीजिए हम आडर आपके यहाँ घर पे पहुँचा देंगे लकड़ी जी हाँ हाँ सब मामले में है नमस्ते सर नमस्ते